हाँ ये यहाँ कार कार मैकेनिक के यहाँ फोन लगा है गैराज में सर वो भइया मेरी एक कार है सिफ्ट डिज़ायर वो वो ये अभी नया मॉडल चला है वो वाला नया वाला हाँ दो हजार चौबीस का मॉडल है तो मुझे हमको क्या हमारी कार है ना जो है वो स्विच चालू वो मेरी कार चालू नहीं हो पा रही है तो उसमें सर प्रोब्लम क्या है वो देखना था सर मैं आपसे पूछना हाँ गाड़ी हीट हो रही है और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब उसमें खर्चा और ना वो खर्चा कितना क्या होगा और मैं आपके पास कब लेके आऊँ

पहली बार भइया आपको ही कॉल किया है मैंने

हाँ अभी नहीं अभी उठाई है उसको कम अभी ज़्यादा समय नहीं छः महीने हो गया है

जैसे अब ये समस्या बार बार मतलब कि ये होती किस कारण से है

ओके तो सर मतलब आपके पास कब आऊँ आज आप फ़्री कब रहोगे ठीक है सर तो भइया मैं कल लेके आता हूँ आराम से गाड़ी ओके सर धन्यवाद